हेलो आं मलींका सांग गो आसा गो स्कुलान आशिल्ले सांग फाल्यां तयारी किदें कांय म्हळयार आतां वता हेंपय घरा वता हय हय घरा वता फली खावपा म्हल्या पयली आमी युनिफॉर्म तो घालपा नाका हां पयली सागतां सदाच किदें यूनिफॉर्म तो एह फाल्यां यूनिफॉर्म नाका सरा आमी फोन करून सांगयां आमी पूनम टिचरीक मैसेज करयां एह नाका फल्यां एक दीस सुद्दां अमका ये करपा जायना यूनिफॉर्म किदें घालपाक जाय आमी फोटो बी कडपाक मेळटले मगो हय मागीर आसू मागीर खावपाक किदें करून हाडटले शी मोबाईल बी हय खावपाक किदें हाडयां सांग हय मैगी हाडटले आं आनीक आनी चिप्सा हाड मगो चिप्सा हाड मगो जेवपा किदें हाडटले पूलाव हाडू हांव करून पूलाव हाडू बरें बरें पाव हाड हा बरोबर आनी थंय मगो नेटवर्क बी काय ना खंय हां बामनबुड्यार हयी हां तशें जाल्या म्हाका खबर ना फाटल्या खेपी गेल तेन्ना म्हाका सांगी नेटवर्क ना म्हण थंय कोणे आनी गो तूं आयकय सकाळी कितल्यांक भायर सरपाचे मागीर हय आयकय तूं सकाळी पपा बरोबर येत तेन्ना म्हाकाय कालेक्ट कर मगो हांव सकल रावता मगो थंयी बसस्टोपा कडेन आं म्हाका मात्शें हय कितल्याक येतले तूं सारके हय हय आनीक ये गो न्हातली बी तशे किदें थंय आमी मागीर तश जाल्या म्हाक सागांत हा यूनिफॉर्म मागीर आमी एक पावटी घालून दूसरे किदें बरोबर घेवचें पडलें ना आमी टिचरी ताका लागून सांगयां म्हण तुका हांव यूनिफॉर्म नाका म्हण यूनिफॉर्म मागीर भिजतलों थंय चिकोल लागतलों त्या परस आमी एक दोन येच वरीया बेश्टे केजूअल आं तशें जाल्या यूनिफॉमा बरोबर आनी किदें वरपाक नाका तश जाल्या दूसरे हय तेंच न्ही पळय मगो टिचरी म्हणून किदे बेश्टी करपा म्हण केली ती दोन वर्सा कांय केलेंत ना आनी आतां ये बेश्टेच ये केला हय तेंच न्ही आनी म्हाका मगो खरें म्हल्यार मेन म्हल्या वचपा उमेद सुद्दां ना ते यूनिफॉर्म सागले म्हटगीर हय गो पावस पडल्या पुरो म्हणटा गर्मी कितलीं जाता आज शी आनी ये गो बस बी लागना मगो तुका

आं तेंच म्हणटा लिंबा सर्बत करून हाडिल्ले आं बरें तर बरें बरें मेळ्यां